असांजे राजस्थान में चित्रकारी आहे जीअं पत्थर मां मूर्तियूं ठाहींदा आहिनि ऐं मूर्तियुनि ते तरह तरह जा रंग लगाए करे विकिणंदा आहिनि माण्हू देश विदेश मां ईंदा आहिनि ही मूर्तियूं वठण लाइ ऐं फ्लिपकार्ट ते बि ही ॾाढियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि असां खे हुन खे ऑनलाइन ख़रीद करे बि घुराए सघूं था ऐं असां हिन जे ज़रिये बि ॾिसंदा आहियूं त ऑनलाइन ते हिन ते केतिरा ई चित्रकार राजस्थान जा जेका बि कारीगर आहिनि हुन जी शयूं विकणानि विकिणंदी आहिनि ऐं शिल्प में जेका बि महिनती माण्हू आहिनि चित्रकार करे ऐं कारीगरी कंदा आहिनि मटका ठाहींदा आहिनि ऐं फ्लिपकार्ट राजस्थान सां समझौतो करे कि असां हिन जी शयूं फ्लिपकार्ट ते विकिणे सघूं था ऐं कारीगर ऐड पंहिंजा सामान ठाहींदा आहिनि ऐं टेक्नोलॉजी जो मतिलबु आहे त अॼुकल्ह टेक्नोलॉजी ॾाढी वधी वई आहे जीअं असांखे हिन जूं शयूं ऑनलाइन ते ॾिसी सघूं था राजस्थान जूं पर्सूं राजस्थान जूं चादरूं मूर्तियूं बि ॾिसी सघूं था इन्हनि जी सॼी कारीगरूं असां टेक्नोलॉजी जी मदद सां ऑनलाइन में ॾिसण में ईंदी आहिनि पोइ असांजो इहो अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट में वठी सघूं था इहे शयूं ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं बि ईंदियूं आहिनि राजस्थान में ऑनलाइन बि विकिणिंदियूं आहिनि ऐं ॿाहिरि बि माण्हू ठाहींदा आहिनि ॿाहिरि बि सुठो लॻंदो आहे ऑनलाइन ते बि सुठी सुठी कॾहिं बि इहा शइ ख़राबु कान ईंदी आहे छो त कारीगार पंहिंजो कमु सुठो कंदो आहिनि ऐं चा इन ई राजस्थान जूं चादरूं बि ॾाढी सुठी हूंदी आहे पर्स बि ॾाढी सुठा सुठा ईंदा आहिनि ऐं कारीगर पंहिंजो चित्रकार करे ॾाढी सुठियूं सुठियूं मूर्तियूं ठहंदियूं आहिनि असांखे वणंदियूं बि आहिनि इन करे असां वठंदा आहियूं